جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے کہ آپ کے گاؤں کا اسکول اچھا بیت الخلاء یا پینے کا پانی کتابیں میزیں اور بینچ اور کھانا مہیا کرتا ہے تو ہاں یہ سب چیزیں فیسلیٹیز ہم لوگوں کو گاؤں میں دی جاتی ہے اور وہاں کے مطلب جیسے پینے کا پانی تو ایک دم صاف ستھرا رہتا ہے سارے بچوں اور ٹیچر بھی اس کو استعمال کرتے ہیں کتابیں کہ جو مطلب پڑھنے والی ہو ہر کتابیں موجود ہوتی ہے اسکول میں اور پھر میزیں اور تو یہ سب چیزیں بھی ہوتی ہیں اور کھانم کھانا کے بارے میں تو کھانا بھی ہر قسم قسم کی دی جاتی ہے وہاں کھانے کے لیے اور ہر چیز کی وہاں فیسٹیٹیز ہے